दाखालि हाथायनिफ्राय औवा काटार लाबोनानै बाहायबाय गैया दै इसे सिनानै मारामबो खाबाय आरो बौनायावबो बारा मोजां नङा बेबादिनि थाखायनो आङो बारा मोजां मोनाखै आरो